बिचौलिया फसलके उत्पादके बेचैमे केओ मदद नहि करैत छै या किसान रऽ शोषण करैत छै कि किसान कोइ भी फसल बेचै छै व्यापारीके गाँव सबमे जे व्यापारी होइ छै वे कम दाममे खरीद लए छै फेर ओएह फसलके जादा दाममे बेचै छै जकरा कारण महँगाइ बढ़ैत छै ओकरासँ बचे वास्ते सरकार रऽ एक सरकारी फैक्स होइत छै हर पञ्चायतमे हर किसानके होना चाहिए की अपना पञ्चायतमे जा करके ओ फसलके बेचना सही दाम सरकार नहि दए छै ओ फसल रऽ आओर सही पैसा भी दए छै बिचौलिया कऽ बिचौलिया कऽ नहि बेचतै तऽ ओ अपने आप ओकरो खतम हो जेतै ओकरो काम करै रऽ अगर कोइ ओकरा बेचबे नहि करतै तऽ ओ लेतै कहाँसँ इसीलिए बिचौलियाके कोइ देना ही नही चाहिए कोइ फसल डायरेक्ट सरकार रऽ फैक्समे जाकए बेचना चाहिए जिससे सरकार भी अपना स्टॉक रहितै आओर कभी महामारी या ऐलै तऽ वहाँ सरकार आरामसँ ओ अनाजके यूज करए सकए आओर आरामसँ ओ बेचए बेचए सकए गरीब जनतामे बँटए सकए जब जरूरत लगए आओर टाइम पऽ भी ईसीलिए बिचौलियाके समान नहि बेचना नहि बेचना चहियो ओ किसान रऽ शोषण करैत छै आओर किछु ने करैत छै खुद ओकरा खाली फयदा होइत छै कम दाममे लए कऽ जादामे बेची दए छै